میں دلی سے ہوں اور دلی بہت اچھا شہر ہے اور دلی میں بہت اچھی اچھی جگہ گھومنے کی ہے جیسے لال قلعہ جامع مسجد انڈیا گیٹ ہمایوں مقبرہ اور آپ کے کناٹ پلیس جہاں ہم لوگوں کی وہ بہت اچھی جگہ ہے وہاں ہم لوگ ہمیشہ جاتے اکثر جایا کرتے ہیں اور اور یہاں پہ بہت بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں لائک جامعہ ملیہ اسلامیہ ڈی یو جواہر لعل نہرو یونیورسٹی شاردا یونیورسٹی تو یہ سب بہت بہت بڑی بڑی یونیورسٹیاز ہیں سیٹیاں ہیں یہاں پہ دہلی ایک دیس کی راجدھانی ہے اور یہاں پہ یہ میٹرو سیٹی ہے